ڈینگو بخار اور ملیریا مچھروں سے پیدا ہونے والی سنگین بیماریاں ہیں جو دنیا بھر میں صحت کے مسائل پیدا کرتی ہیں خاص طور پر گرم اور نیم گرم علاقوں میں ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے متعدد اقدام کیے جاتے ہیں جو مچھروں کے پھیلاؤ کو کم کرنے اور بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مؤثر ہیں نمبر ایک مچھروں کی نسل کشی مچھروں کی نسل کشی بیماریوں کی روک تھام کے لیے بنیادی اقدام ہیں یہ شامل ہے ڈینگو اور ملیریا کی مچھروں کی افزائش مقامات کو ختم کرنا مچھروں کی افزائش کا سب سے بڑا مقام پانی کا کھڑا ہونا ہے گھروں دفاتر اور دیگر مقامات پر پانی جمع ہونے والے مقامات کو صاف رکھنا ضروری ہے کیڑے مار ادویات کا استعمال مچھروں کی نسل کشی کے لیے مختلف کیڑے مار ادویات جیسے کہ لاروویڈ اور استعمال کی جاتی ہیں جو مچھروں کے لاروا کو ہلا کر رکھتی ہے نمبر دو مچھردانیوں کا استعمال مچھردانیوں کا استعمال ایک مؤثر طریقہ ہے جو رات کے وقت مچھروں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے چکن مچھردانی نیند کے دوران جسم کو مچھروں سے بچانے کے لیے مچھردانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ملیریا اور ڈینگو عام ہیں مچھردانیوں میں کیمیائی مواد بعض مچھردانیوں میں اینٹی مچھر کیمیا اور مؤثر شامل ہوتا ہے جو مچھروں کو دور رکھنے میں مددگار ہوتا ہے ذاتی حفاظتی تدابیر افراد کو خود کو مچھروں سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے مؤثر کیڑے مار لوشن کا استعمال جلد جلد پر کیڑے مار لوشن یا اسپرے لگانا مچھروں کے کاٹنے سے کاٹنے سے بچانے میں مددگار ہوتا ہے لباس لمبی آستین والے اور لمبے پینٹ والے پوشاک پہننے مچھروں کے کاٹنے سے بچاؤ کے لیے اہم ہیں خاص طور پر صبح اور شام کے وقت جب مچھر زیادہ فعال ہوتے ہیں ماحولیات صفائی ماحول کی صفائی اور دیکھ بھال بیماریوں کی روک تھام کے لیے بہت اہم ہیں گھریلو صفائی گھر کے ارد گرد پانی کے کھڑے مقامات کو صاف کرنے اور اس پر توجہ دینا تاکہ مچھروں کی افزائش کا موقع کم ہو شہر کی صفائی شہری علاقے پارک اور کھلے مقامات کی خاص صفائی اور پانی نکالنے کو یقینی بنانا مچھروں کو پھیلاؤ کو کم کرنے میں مددگار ہے عوامی آگاہی اور تعلیم عوامی آگاہی اور تعلیم بھی مچھروں سے پیدا والی بیماریوں کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں صحت کی تعلیم لوگوں کو مچھروں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرنا اور ان کی علامات اور ان سے بچاؤ کے طور کے بارے میں تعلیم دینا برادری